अस तुसेंगी सनाना चाहन्ने आं खाना बनाना जि'यां सिक्खने आं खाना बनाना अस कि'यां सिक्खने होन्ने आं बचपन जिसलै छोटे होन्ने आं मम्मी डैडी कोल इ'यां बैठे दे होन्ने आं चु'ल्ली उप्पर केईं बारी बैठने आं चाऽ शा बनांदे ओह् ते इक्क बंदा दिखदा रौहंदा कन्नै उन्नै मम्मी जिल्लै निक्के होंदे हे अस ते असें केह् करना कि मम्मी डैडी जां मम्मी होर जंदे हे कोई बी सब्जी सुब्जियां चीरा दे कुछ बी उसी अस दिक्खदे रौहंदे हे एक्क दिक्खदे दिक्खदे बंदा सोचदा उल्लै निक्का होंदा बंदा सोचदा कि नेई भाई मिगी पता नी ऐ कि कियां बनाना केह् करना जां बच्चें गी होंदा ना इक चाह् बी होंदा मतलब केईं बारी मम्मी आटा गु'न्ना दी ऐ ते बेही गे कोल ते आटा पकड़ियै ते बस आपूं गुन्नने दी कोशिश करना शुरू करी ओड़नी केईं बारी घरै कोला डांटदे बी ऐ के भाई नेईं गलत करा देआं आटा खलारा देआं जां तूं केह् करा दै फिर इक केह् होंदा के नेईं जिद्द करनी करना करना एह् कम्म करना फिर उत्थूं केह् होंदा के उसलै चलो निक्के होन्ने ते नेईं इन्ना पता लगदा जियां थोह्ड़े बड्डे बड्डे होंदे पैहले ते स्टार्ट इत्थूं गै करना होंदा क्योंकि मां प्यो कन्नै बेहियै किश दिखगे सिखगे ते दिक्खियै के फिर सिक्खन होंदा फिर दिक्खी दिक्खियै जेल्लै थोह्ड़े बड्डे होई गे फिर चलो मम्मी पापा बी जां मम्मी आखदी बच्चा चल एह् कर हां तूं प्याज कट्टू उड़ हां जां फिर जां आलू कट्टी उड़ू ते सब्जी बनानी ऐ ते तूं मिगी थोह्ड़ी मदद होई जानी ऐ ते बंदा केह् करदा उल्लै के चज्ज दा होंदा नी ऐ फिर बी उत्थूं कोशिश करदा बंदा इ'यां इ'यां केह् करदे फिर बंदा दिखदा मम्मी में तड़का लाना में लाना कि'यां लांदे ते उत्थे केह् करदा बंदा कोशिश करदा दिखदा रौंहदा फिर ओह्दे बाद ई बल्लें बल्लें आपूं कड़शी चलाना होई जंदा ठीक ऐ फिर इ'यै बंदा कोशिश करदा नेईं मम्मी तूं बौह् में थोह्ड़ा थुआढ़ी मदद करी लैन्नां हुन मिगी थोह्ड़ा बहुत आई जंदा ऐ में बी इ'यां गै थोह्ड़ा बहुत किचन दा शौक पेआ उ'नेंगी दिखदे दिखदे मेरियां बी अड़ियां एक्चुअली इ'यो होंदियां हियां के नेई में एह् कम्म करना ओह् करना

ते इयां करदे करदे फिर आपूं इक शौक बनाया असां कि सब्जी कि'यां केह्ड़ी कट्टनी ऐ कि'यां पैहलां तेल पाना किन्ना पाना ठीक ऐ फिर ओह्दे बाद ई प्याज पाने ऐं फिर ओह्दे बाद प्याज थोह्ड़ा जि'यां पुज्जेआ फिर थोह्ड़ा थोम पाना भाई बाकी होर जेह्ड़े मसाले थोह्ड़े ऐड करने फिर अपने जो बी जेह्ड़ी सब्जी बनानी होए टमाटरें दी जरूरत अगर होऐ ते ओह्दे बेच्च पाइयै फेर सब्जी ऐड कीती ऐ किन्नी देर उसी किन्नी देर उसी इयां भुन्नना बिच्च भुन्नी भन्निनियै फिर ओह्दे बाद केह् करना पानी पाना पानी पाइयै फिर थोह्ड़ी देर आस्ते जि'यां छोड़ू उड़ी उब्बलने आस्तै उब्बलदी रेही जि'यां दिक्खेआ के भाई हुन एह् गली गुली गेई ऐ हुन खाने लायक होई गेई ऐ मतलब साढ़े होई गेई खाने दे हक च ऐ हुन फिर ओह्दे बाद बंदा उतरियै इ'यां अपने मजे नै एह् करी सकदा खाना बनाना बनाई सकदा क्योंकि हर बंदे गी खाना बनाना औना गै चाही दा केईं बारी ऐसी मुसीबत बी बनी जंदी ऐ कि साढ़े हुन मम्मी पापा जि'यां सप्पोज करो नेईं होन घर ठीक ऐ केईं बारी खाना बनाना कोई ऐसी वैसी मुसीबत पेई जंदी उ'नें अग्गै पिच्छै जाना पौंदा ते अस कुसै गी हुन गुआंढियें जां कुसै गी इन्ना आक्खी नी सकदे कोई अपने अपने कम्मै बिच्च होंदा ते अस इ'यां करी सकने आ कि आपूं आंदा होऐ ना सारा किश आपूं आंदा होऐ ते दुए गी आखने दी जरूरत गै नी ते आपूं इन्ना बंदा करी सकदा जां घरै दे अपना कोई इक बंदा गै कोई बमार होई जा कोई ऐसा ते इन्ना ते ऐ ना जे कम्म सिक्खे दा होऐ जे आपूं एह् करना खाना बनाना सिक्खेआ होऐ इन्ना करी सकदा बंदा कि मतलब आपूं बनाई सकदा अपने घरे आह्लें गी खलाई सकदा मजे कन्नै ठीक ऐ ते ओह्बी खुश आपें बी खुश कि भाई इन्ना ते है के साढ़ा कोई बच्चा